आमी पळोवपाक गेल्यार आमच्या जिणेताक आमी चड किम्मत दितात तातूंत येता म्हणटा ती आमची भलायकी आनी फिटनॅस आमची कूड हें आमचे कडेन आशिल्लें एक सगळ्यांत व्हडली संपत्ती आनी ती आमच्या हातीन आसा जेणें करून आमचें पुराय जिवीत आमचे कडेन रावतलें आमच्या जिणेंताक खुबश्यो रिस्पाॅन्सिबिलीटीस येतात जशे की फेमिलीक सांबाळपाचें आमची नोकरी आनी खूब कितें कितें